रिवोल्युशन आनी रोटेशन हें घडटा आसतना कांयी वेळ अंतराळातले गिरे जे आसतात तेजे कांय पार्टिकल हे ग्रेविटेशनल फोर्सस सुटून तें भायर पडटात आनी तें जेन्ना ग्रेविटेशनल फोर्साक लागून जेन्ना सकल पडटात आनी तें जेन्ना वातावरणाक येतात प्रोपोस्पियर स्ट्रेटोस्पियर आयनस्पियर एस्क्सोसस्पियरांतल्यान जे जेन्ना प्रवास करतात तेन्ना हवे कडेन तांचें घर्शण जाता आनी हवे कडेन घर्शण जातगीर तांचें एक स्पार्क पडटा आनी तेन्ना तें आमकां दिश्टी पडटात ताकाच आमी शुटिंग स्टार म्हणटात तें जर जमनीर पडलें तर ताजो अभ्यास करप स सोंपें जाता कांय वेळार ते जर दर्यांक पडटा उदकाकूत पडटात आनी आमकां तें मेळय बी नात